रेंव हय आसा म्हणजे आमगेली एक मिटराक तीन हजार हय ट्रकांक पांच हें जाता पांच हय पांच मिटर जाता म्हणटकीर पंदरा हजार पडटले प्लस आमगे ट्रकाचे भाडेंय घेतली स्पेशल पांचशे रुपया तरी खंय तें तुमगे घर ना ना घर खंय तुमगे लागीं पांचशे सयशें रुपये पडटले

कमी तेरा राव आं जश्ट बरें मेळटलें केन्ना जाय

पांच ट्रक सांगल्या न्हू पांच म्हण पयली तीन धाडटा तर आमी हेका मंगळारा धाडटात

ना हय एडवान्स दिवपा पडटा

हय हय राव आं पयता कितले सांगला तीन हजार पंदरा धंय फायव पंदरा मल्टीप्लाय बाय फाय सेवेंटी फाय

बरें बरें